علی گڑھ ضلع میں منائے جانے والے اہم ثقافتی تہوار بہت سارے ہیں جیسے كہ سبھی دھرموں كے حساب سے ہے ہم ایز اے مسلم عید مناتے ہیں بقرعید مناتے ہیں بہت دھوم دھام سے چہل قدمی كے ساتھ لوگوں سے ملنا جلنا اور اسی طرح جیسے ہندو لوگ ہو گئے ہمارے بھائی وہ لوگ مہاشیوراتری اور بھائی دوج ہولی دیوالی یہ سب مناتے ہیں جو ہمارے عیسائی بھائی لوگ ہو گئے ہیں وہ گڈ فرائڈے اور كرسمس ڈے یہ سب مناتے ہیں تو چونكہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بہت سارے طلباء بھی رہتے ہیں ہر جگہ كے رہتے ہیں اور سبھی اپنے تہوار مناتے ہیں اور مقامی روایات اور عقائد كی عكاسی ایک دوسرے كے ساتھ مل كر كرتے ہیں ایک دوسرے كے ساتھ مل كر تہوار مناتے ہیں سبھی خوشی خوشی تہواروں كو مل بانٹ كر مناتے ہیں اور سبھی كو اس میں خوشی ہوتی ہے كہ آج ہمارا تہوار ہے كل ان كا تہوار ہے ایک آپسی محبت بڑھتی ہے